घर कितलेंय पोरणें आसलें तरी घरा मुखार दारांत रांगोळी घातली की घर सोबून दिसता वेग वेगळीं सोब सारकीं चित्रां वण्टीचेर लायलीं की वण्टी सोबून दिसता आमी घराक दाराक तोरण लायता आनी आमचें घर आमी सजयता